राजस्थान में अलॻि अलॻि त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि जीअं कतीअ जे महीने में पुष्कर में पशु मेलो लॻंदो आहे तीअं ई राजस्थान ऐं सांस्कृतिक तरीक़े सां हर जॻह अलॻि अलॻि त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि राजस्थान में जैसलमेर रेगिस्तान उत्सव मल्हायो वेंदो आहे जंहिंखे मरुस्थल जे नाले सां ॼाण पवंदी आहे ही हिकु वॾो उत्सव थींदो आहे राजस्थान जे स्वर्ण शहर जैसलमेर में थींदो आहे हिन दफ़े ॿ हज़ार चोवीह फरवरी में पोखण गांव में शुरू थींदो ही हिकु रंगारंग ऐं भव्य जुलूस सां शुरू थींदो आहे हिन में कालवेली कची घोड़ी घणेई नृत थींदा आहिनि राजस्थान में ही उत्सव धूमधाम सां मल्हायो वेंदो आहे